हेल्ल' अ मा नों साह दखान ना मा मा फानो नोंनि दखानाव जोंहा आलासि फैदोंमोन जोंना आलासि फैदोंमोन सिंग्रा मोनगोन मिस्थि एह मा दाम सिंग्रायालाय दस थाखा ए आरो मा दङ बिस्किट बायदिसिना रुथिफोर ए रुथिजोंलाय मा बानायदों ए ए

ओमफ्राय होफैनो हागोन आरोने बिहरबा ए ए थाबायनानैनोथ' बिराद गोजान जागोन आरो ने साइकेलजों होफैनांगोन साइकेलजों जानाय नङा गारि नांगोन

गारिबो गैया हाब बिदिबा बेसे समाव सफैगोन आलासियानो थांफिननोसो ओंखार लायगोन बे आलासिखौनो दायरेक्ट दखानाव लांसै आलासियाबा थाबायलाङोना थाबायलाङा दा आलासियाबा

दे दे होमबा नाजानायलाय आलासियाबा आरो मा मा जायोना आलासियाबा मा मा जायो हा अर्दार होग्रोनो दा आलासिया मा मा जायो दा आलासिनाव सोंग्रो नांसिगोनना

ए दे आलासियालाय होन्दों जागोननो सिंग्राबो जागोननो आरो ओंखाम उखैथारबायनो रुथिबो जागोन होन्दों दा फैसायाथ' इसेबां गैया बाखिबा जाथ'गोनना जाथ'वा ओं नै माबा ना आलासिफ्राबो बुरजाथार नोंहालाय दखानाव मावग्रायालाय साबैसे दङ फैयाखै हाब हारसिं मावख'नो हागोन बियो दा बेखौनोथ' गोबाव नांथारगोन ना आंहाबो न'आव ओंखाम संग्रा मानसि गैया बेनोथ' दा नोंनावनो होमबालाय रुथि सिंग्रा अर्दार होनोसै बेदरबो अर्दार होनोसै

औ दे होमबालाय दे होमबालाय दे आं अर्दार होखाबाय आरो नोंनो ओंं दे